सूरत ज़िले में ईअं त खेती जा चङा प्रकार आहिनि फसलनि जा उन में जेको आहे मुंहिंजे नज़र में उहा आहे कमंद जो कमंद जी खेती बि हिते थींदी आहे ऐं उन सां गॾु कमंद जी जेकी कटाई थींदी आहे उन मां हिते खंड जी फैक्ट्रियूं बि आहिनि हुन कमंद खे उते खणी करे खणी वेंदा आहिनि ऐं उते पोइ खंड जो उत्पादन थींदो आहे इन में बि सूरत में हिकु आहे फै फैक्ट्री ऐं हिकु ॿीं आहे बाडोली ज़िले में त इन बहाने उन खेती सां मां जेका खे खेड़ूत आहिनि उन्हनि जो बि कमु सुठो हलंदो आहे ऐं उन्हनि खे रोज़गार बि मिलंदो आहे ऐं हिते उत्पा खंड जो उत्पादन बि थींदो आहे हूंअं ॿाहिरि निकास बि थींदो आहे